برتن دھونے کا عمل عام طور پر کچھ مراحل پر مشتمل ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں

دھونے کے لیے پانی کو گرم کریں کیونکہ کیونکہ گرم پانی زیادہ موثر طریقے سے چکنائی اور تیل کو ہٹاتا ہے برتن دھونے کے لیے صابن یا ڈیٹرجنٹ کا استعمال کریں جو چکنائی اور گندگی کو دور کرتا ہے تیل والے برتنوں کے لیے خصوصی ڈیٹرجنٹس کا استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں برتنوں کو گرم پانی اور ڈیٹرجنٹ سے دھوئیں ایک اسپنج اسفنج یا برش کا استعمال کریں تاکہ برتن کی سطح پر موجود چکنائی اور گندگی کو اچھی طرح سے صاف کیا جا سکے خاص طور پر ایسے علاقوں پر توجہ دیں جہاں تیل یا گھی چپکا ہوا ہو جیسے کہ برتن کی دیواریں اور نیچے کی سطح برتنوں کو صاف کرنے کے بعد انہیں صاف پانی سے اچھی طرح دھوئیں تاکہ صابن یا ڈیٹرجنٹ کے کسی بھی باقیات کو ہٹا دیا جائے دھونے کے بعد برتنوں کو صاف کپڑے سے پونچھ کر یا ہوا میں خشک کریں یہ یقینی بناتا ہے کہ برتن مکمل طور پر خشک ہوں اور پانی کی بوندیں نہ رہیں جو کہ جراثیم کی افزائش کا باعث بن سکتی ہیں تیل والے برتن صاف کرنے کے لیے خصوصی طریقے تیل والے برتنوں کے لیے ایسی ڈیٹرجنٹس استعمال کریں جو چکنائی اور تیل کو زیادہ مؤثر طریقے سے ختم کرتے ہیں ان میں عام صابن سے زیادہ طاقتور اجزاء ہوتے ہیں بیکنگ سوڈا بھی تیل اور چکنائی کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا برتن کی سطح پر چھڑکیں اور پھر گرم پانی اور صابن کے ساتھ دھوئیں لیمو کے رس کا استعمال بھی تیل والے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے لیمو کی تیزابی خصوصیات تیل اور چکنائی کو توڑنے میں مدد دیتی ہے چاول کے دانے بھی تیل والے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں چاولوں کو برتن میں ڈالیں تھوڑا سا پانی اور ڈیٹرجینٹ ڈالیں اور پھر برتن کو اچھی طرح ہلائیں تاکہ تیل اور چکنائی کو کھرچ سکیں یہ طریقے اور مصنوعات برتنوں کو صاف اور ہلکا پھلکا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں خاص طور پر تیل اور گھی کے چکنائی کو ہٹانے میں